जीअं त हाणे इन में हली रयो आहे अॼु जे ज़माने में कि ॿार ॿाहिरियूं गेमुनि जे बदिला मोबाइल में गेमियूं खेॾनि था जीअं त सबवे सफर मिनी मलेशिया पबजी अहिड़ियूं गेमू खेॾी रहिया आहिनि पर अहिड़ियूं गेमुनि सां ए ॿारनि ख़ाली जो मोबाइल सां हली रहियो आहे इनकरे इहे गेमू न खेॾण खपनि इनजे अलावा असांखे ॿाएरियूं गेमू आउटडोर गेम खेॾण खपनि क्रिकेट हॉकी फुटबॉल वोलीबॉल खोखो कबड्डी अहिड़ियूं गेमू खेॾण खपनि जीअं ॿार चुस्त ऐं फुर्त रहनि इनकरे मुंहिंजी सलाह हुजे मुंहिंजे हिसाबु मूजिबि की ॿार ॿाहिरियूं गेम खेॾनि मोबाइलनि जी गेमू न खेॾण खपनि